हैलो स्विगी मां कंचन जैसवानी थी ॻाल्हायां मुंहिंजो पिनकोड सत अठ नव टे ॿुड़ी हिकु आहे ते मां कटनी खेबर लाइन में रहंदी आहियां मां ने हाणे अञा पंद्रह मिंटो पहिरियों तव्हांखे पंज सिंधी पकवाननि जो ऑडर कयो हुओ ते मां ने उन में हिकु एक्स्ट्रा शहो पकवान तव्हांखे ग़लतीअ सां ऑडर करे छॾियो जोकी असांखे न पियो खपे ते मां हाणे तव्हां सां वेनिती कयां थी की तव्हां उहो शहो ऑडर कैंसिल कयो मना तव्हांखे कढ़ी चांवर ॾोढो चटणी माजून ढोसो ते दालि पकवान इहे पंज सिंधी पकवान ऑडर कया हुआ जेमें हिकु शहो पकवान छोलो भठूरो बि हुओ पर उहो पकवान असांखे न पियो खपे पर असां ग़लतीअ सां तव्हांखे चए छॾियो त मां तव्हां सांं इहा महिरबानी थी कयांव की तव्हां उहो असांजो शहो ऑडर जो की ग़लतीअ सां कयो वियो छोलो भठूरो कैंसिल कयो बाकी ॿिए पंज पकवान असांखे समय ते असांजी घरु पहुचाए वञो मां तव्हांखे पंहिंजी सॼी डिटेल वरी सां थी ॿुधायांव मुंहिंजो नालो आहे कंचन जैसवानी मुंहिंजो पिनकोड आहे सत अठ नव टे ॿुड़ी हिकु मुंहिंजो फोन नंबर आहे नव नव नव टे ॿुड़ी सत चारि छह पंज सत और मुंहिंजो पतो आहे कटनी खेबर लाइन संत कवर राम वॉड नंबर टेतालीह आहे और मां पोस्ट ऑफिस जे पासे में रहंदी आहियां ते मां तव्हां सां महिरबानी थी कयां की तव्हां मूंखे इहो ऑडर समय ते पहुचायो मुंहिंजी वजह सां तव्हांखे कोई बि परेशानी थी हुजेव त तव्हां मूंखे माफ़ु कजो असांजे घर में सभु इहे सिंधी पकवान ही खाईंदा आहिनि ते मूंखे उहो एड ऑडर कैंसिल करण लाइ तव्हांखे फोन करणी ई पई धन्यवाद तव्हां मूंखे उहो ऑडर समय ते पहुचाए छॾिजो धन्यवाद